औ आंसो है मेलेरिया जासावथारदों औ मा खालाम नांगौथाय थाखा फैसा गैया मा गैया

थाम्फैनिफ्राय बासायनानैल' बोरै जानो एसेबो मुलि मुला जायाबालाय फैसा गैया थाखा गैया मुलिफोरखौनो लायनो हायाखैसै सिखोन साखोनखौथ' खालामनांगौ बेनोथ' बेफोरनोथ' फैसा थाखानिबो फ्रय'जन जायो नालाय थाखा फैसाफ्राबो मा फाननानै मोनबावनो मा माबावनो जालायलांबाय आंहा जेबो फानलु फानलाबो गैया जाल्लासो जाबाय ओरैनो सिभिल फोराव थांला बायनानै बिलाबायहैनोसै नामा सानदों आं बिला बायहैनोसै सिभिल हस्पिटाल फोराव थांनानै औ दे थांगोन दे

बेफोरलाय जाखायो बिदिनो औ नायजा हैनांसिगोन उफाय गैया फैसा थाखा गैयैयाथ' बिदिनोसै गैयाब्लाबो धाब धुब खालामनानै बै सिभिल आवनो थांनानै नायजा हैनांसिगोन औ दा बेनोथ'